जब लोग पहली बार चित्र बनाना शुरू करते हैं तो अधिकतर तो उनसे बहुत सारी गलतियाँ होती है जैसे कि मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैंने किस प्रकार से चित्रकारी शुरू की मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई और मैंने क्या क्या किसी प्रकार से उसमें सुधार लाया जब भी आप चित्रकारी या कुछ भी बनाते हो तो आप ध्यान रखें कि आप एकदम मतलब कोस्ली यानी कीमती पेपर पे चित्रकारी ना करें क्योंकि अगर वो आपका खराब हो गया तो आपको बहुत ज़्दुयादा ख होगा ऐसे किसी भी पेपर पे कागज पे आप अपनी चित्रकारी को शुरू करें क्योंकि शुरुआत में तो ये संभावित सी बात है कि आप से गलती होंगी तो होंगी क्योंकि अब भाई हमने पहली बार बना रहे हैं हमारे हाथ नहीं जमे हमसे गलतियाँ तो होनी स्वभाविक बात है तो अपने को यह ध्यान रखना होता है कि हम ऐसे पेपर पे बनाए जिससे कि अगर वो खराब भी होती है तो हमको दुख ना हो कि भाई मेरा पेपर खराब हो गया नुकसान हो गया और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए तो हमें ज़्यादा भी मतलब अगर आप जिस भी चीज़ से बना रहे हो अधिकतर मैं पेंसिल से बनाती हूँ तो पेंसिल से आप बनाते हो तो यह ध्यान रहे कि पेंसिल आपकी हैना दार्क ज़्यादा ना हो क्योंकि अधिकतर लोग पसंद करते हैं कि जितनी ज़्यादा गहरी अगर आएगी उनकी चित्रकारी में तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी लेकिन क्या होता है कि अगर आपकी पेंसिल कि जो वो डार्क होती है

तो उससे क्या होता है कि अगर आपसे कभी गलती होती है और आप उसको मिटाने का प्रयास करते हो तो उतना ही ज़्यादा गंदा होता है तो एक ध्यान यह रखना होता है कि आप जिस भी पेंसिल से अपनी कला को उभारना चाहते जैसे चित्र बनाते हो तो वो पेंसिल इतनी भी ज़्यादा दार्क ना हो थोड़ी तो पंतला हल्की हो ऐसा नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा हल्की जिसमें कुछ दिख ही नहीं रहा हो पर बहुत ज़्यादा भी दार्क ना हो और एक आर्टिस्ट बनने के लिए आपको प्रेक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक चित्रकारी में ही क्यों ड्रॉइंग में ही क्यों अब अगर आप कुछ भी करते हो जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो आप जब तक इसमें मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अपनी जितनी भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं खिलाड़ी है जो अभी बहुत ज़्यादा खेल में अपने आपको निखार पा रहे दिखा पा रहे जैसे कि अगर कोई कलाकार है तो उसने अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है हर किसी की सफलता के पीछे उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है ते एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है